نوجوانوں کو حصہ لینے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی باقی وجہ سے نہیں کی جاتی ہے اکثر آپ دیکھیں گے کافی ٹیلنٹ ہے اولڈ دہلی میں بھی لیکن نہ تو کوئی یہاں کمپٹیشن ہوتا نہ ان کوئی جیتے ہیں تو حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی اسکول کے ہوتا ہے تو صرف ایک میڈل دے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے بلکہ میرا یہ تو ماننا ہے کہ اسکول میں جو بچے کھیلیں ان کی کم سے کم فیس وغیرہ معاف کرنی چاہیے جی ہاں ان کو اسکالرشپ دینی چاہیے اور الٹے ان کو سہولات میسر کرنی چاہیے تاکہ ان کو ایسا لگے کہ یہ بھی ہمارا ایک کیرئیر بن سکتا ہے کھیل اور کھیلوں میں بھی آنا چاہیے کھیلوں کے فروغ کے لیے جیسے میں نے ابھی اوپر بات کی کہ ان کو حوصلہ افزائی ان کی فیس معاف کر دینا ان کے گھر کا خرچ وغیرہ اٹھا دینا یا ان کو کوئی گاڑی وغیرہ میسر کرا دینا جس سے کہ وہ کالج اسکول وغیرہ آنا جانا ان کے پاس ہو کوئی ان سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو اس لئے وہ آگے بڑھیں گے